इन्टरनेट के आने से हमलोग की बहुत भाषा में बदलाव आया है जो भी नहीं आती थी इस इन्टरनेट से घर बैठे जो भाषा की जानकारी नहीं रहती थी वह भी होने लगी है जैसे कि इंग्लिश में पहले बोलते थे तो इंग्लिश

हमलोग को बहुत सुविधा है जो कितना भी कुछ होता है तो ऐसी बात नहीं है जो काम कैसे करेंगे दिमाग अब बेचैन नहीं उतना होता है दिमाग लग जाता है जो ऐसे करना है यह काम तो हो जाता है इसमें कोई अथी नहीं है बहुत सारी सुविधा दी है इन्टरनेट के द्वारा हमलोग जुड़कर जितना भी जिसको नहीं आता था सब सीख गए सिर्फ सब समझने लगा इन्टरनेट चलाने के लिए करने के लिए अभी देखिए कम्प्यूटर कोई बच्चा को नहीं ज्ञान तक नहीं था कैसे चलाएँगे क्या करेंगे अब सबको अनुभव हो गया है कितनी सुविधा हो गई है जो चला लेते हैं काम अपना कर लेते हैं कोई में दिक्कत नई होती है तो घर बैठे इतना जो रहा है तो यह कउनो कम नहीं हुआ बहुत सुविधा दी है बहुत अच्छा हुआ हमारी हिन्दी भाषा में इतना बहुत बदलाव आने का इन्टरनेट का भाग है देखिए कित बहुत सारा सम बदलाव हो गया है सबको भाषा भी बदलाव हो गया सब समझने लगा है हर भाषा को हर चीज़ को बहुत लोग नहीं समझते थे जो कैसे यह भाषा क्या है क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ ही नहीं उसको आती थी लेकिन इस द्वारा सबकुछ समझ आ गया है इन्टरनेट के उपयोग से सब हिन्दी भाषा समझने लगा है हिन्दी भाषा में हिन्दी भाषा अपना ट्रान्सलेटर कर लिए हैं इसमें कर लेते हैं जैसे होता है ऐसी बात नहीं है जो नहीं होगा अब अपना इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है बहुत सुविधा मिली है हमलोग को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कर लेते हैं तो इतना भाषा का ज्ञान हो रहा है तो कोई छोटी सी बात नहीं हमलोग के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है बहुत अथी की बात है कर लेते हैं और जो उसको नहीं आता है उसको भी समझा देते हैं सिखा देते हैं जो उसको आता है चलाने के लिए तो वह चला लेता है करते हैं अपना सीख रहे है इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखिए कितनी सुविधा हुई है पढ़ने लिखने वाले आदमी को कोई टेन्शन नहीं होता है